हलो मां स्विगी जे कस्टमर केयर सां थी ॻाल्हायां मां तव्हां वटां खाधो ऑडर कयो हुयो उन खाधे में बिल्कुलु सवाद ई कोन्हे क्वालिटी बिल्कुलु ख़राबु ॾिनी अथव तव्हां जेको फुल्का ॾिना अथव उन फुल्के में तेल न लॻल आहे जेकी भाॼी ऑडर कई आहे उन भाॼीअ मां अहिड़ो तेल थो निकिरे पियो न लुणु विधो अथव न मिर्चु विधो अथव साथ ई हिन सां गॾु जेको मां ॿियों ऑडर कयो हुयो पिज़्ज़ा ऐं बर्गर पिज़्ज़ा ऐं बर्गर जूं भाॼियूं त ईअं आहिनि बिल्कुलु अलॻि अलॻि तेरनि पियूं तू ईअं मूंखे तव्हां जी ॻाल्हि ई न सम्झ में आई आहे भाई तव्हां ईअं वापसि कयो अगरि तव्हां वटि अहिड़ी कोई सुविधा हूंदी हुजे वापसि करण जी मां तव्हां खे वापसि मोकिलियांव थी